बाहरके खाना हमरा बड्ड नीक लागैत अछि आओर होटलके खाना बहुत जादा ही नीक लागैत अछि जेना शाकाहारी खाना चावल दाल सब्जीसभ भी नीक लागैत अछि आओर मांसाहारीमे हमरा मटन बड्ड नीक लागैत अछि आओर हम अपन मम्मीके हाथके मटन बहुत पसन्द करैत छी मगर एगो होटल अछि आ मेजबान होटल ओकर ओकर मटन बड्ड नीक होयत ॰ छै चटपटा खाना हमरा बहुत जादा ही पसन्द अछि बाहरके जेना बर्गर मोमोज चाट पिज्जा आ ईसभ बड्ड नीक लागैत अछि हमरा जेना मोमोज मोमोजके बहुत वेराइटी अछि वेज मोमोज नॉनवेज मोमोज तऽ हमरा सभ मोमोज पसन्द अछि वेजमोमोजमऽ चिकेन दयके बनैत अछि आओर बर्गर भए गेल बर्गरो बहुत तरहसँ बनैत अछि आ टिक्की दयके

पानीपूरी आ इत्यादि आओर मुदा हमरा सभसँ नीक पिज्जा लागैत अछि आओर लजीज पिज्जाके पिज्जा बड्ड नीक होयत अछि कहल जाइ छै कि सभसे नीक पिज्जा ओतुका होयत अछि आओर हमरा बड्ड नीक लागैत अछि पिज्जा बहुत तरहसँ बनाओल जाइत अछि पिज्जामऽ चीज देल जाइत अछि बहुत तरहकेँ वेराइटी सब्जीसभ देल अछि बहुत नीक लागैत अछि हमरा आओर कहल जाइत छै कि मुदा